आं मोजां रोजाबनो मोजां मोननाय मेथाइफोरा जाबाय मोजां मोनलायनायनि रोजाबनाय बेबायदिनो ब्रेकआप जानानैहाय दुखु जानाय बेफोर मेथाइखौ आं रोजाबनो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो हारसिं हारसिं थानानै आं दैमा सेरावहाय रोजाबनो मोजां मोनो बेफोर मेथाइफोरखौ आङो बिरात मोजां मोनो आरो बेबायदिनो ब्रेकआप जानाय समाव दुखु जानाय समाव बेबायदिनो सिरियै आं रोजाबनो गोसो जायो आरो आङो बेफोरखौहाय रोजाबनो गोसो जानायनि जाहोना जाहैबाय बेबायदिनो आङो जेब्लानोखि ब्रेकआप जायो मोजां मोननायजों ब्रेकआप जायो अब्ला आङो दुखु जानानैहाय बेबायदिनो मेथाइ खनो हारसिङै थानानै आङो मेथाइ खनो इयारफ'न खोनासङो आरो आं मेथाइ खननानै आङो बेबायदि गोसोखौहाय दुखु खालामसिननानै लायो मानो होनोब्ला आङो बेबायदि जेब्लानाकि बेबायदि ब्रेकआप जायो आरो आंनि ब्रेकआप जानानैहाय आङो बेबायदिनो दुखुनि मेथाइ खनो जेरैहाय आङो माखासे गोबां रोखोमनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि रिमाल आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सिंगारफोर दङ आरो आङो बिथांमोननि मेथाइफोरखौबो आङो खोनासङो आरो आङो रोजाबोबो ओरैबायदि मोजां मोजां खनो बिथांमोना आं बेबायदि मेथाइ खननायखौ ओरैबायदि मोजां बिथांमोना खालामनानै होयो जाहाथे आङो बेफोरबायदि मेथाइ खननानै आङो गोसोखौहाय एसे रेजेंनाय मोनो आरो मोजांसिन मोनो आरो बेफोरबायदि मेथाइनि गेजेराव बर' मेथाइ जेरैहाय ब्रेकआप जानायनि बर' मेथाइ बेबायदिनो दुखु जानायनि मेथाइ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मेथाइफोर दङ आं बेफोरखौ खननानैहाय आङो गोसोआव बेबायदिनो माखासे मेथाइफोरखौ खनो जेब्लानाकि बेबायदि मेथाइफोर खननानै आङो ब्रेकापफोर जायोब्ला आङो गोसोआव दुखु मोनो आरो दुखु मोननायनि जाहोनाव आङो बेबायदि मेथाइफोरखौ खननो गोनां जायो